स्थानीय कला या शिल्प की अछि ई हमर मधुबनीके खास कऽके मिथिलाञ्चलक जे छै ई कला रूप या शिल्पी ई से परम्परागत रूपसँ ई चलि रहल अछि ई छी की जेना कि एखन देश दुनिआमे मधुबनी पेन्टिंगके नामसँ सेहो जानल जाइत अछि अइमे लिखऽ पढ़ऽके जे छै कला मने चित्रकला अछि सिक्की मौनी अछि एँ सिक्की मौनियें माटिके जे नीकसँ नीक मूर्ति बनय छै इसब जे छै से बड़ा सुन्दर ढङ्गसँ ओ बनय छै बाँसके जे छै से बहुत तरहके जे छै से कलाकारिता सबके सङ्ग ओकर बहुत तरहके चीज बनय छै एँ तऽ इसब जे छै ढाकी पथिया ओ छोट छोट जे छै छिट्टी ईसब जे छै मौनी होइ छै तऽ ईसब बहुत तरहके एहन चीज छै जे अपन मिथिलाञ्चलमे खास कऽके मधुबनीमे मधुबनी पेन्टिंगके नामसँ सेहो विख्यात भऽ गेल हइ विश्वमे तऽ ई जे छै जेना सीतारामके छन्हि डोली छन्हि ओ जे बनय छै जे ओ डोलीमे केना सीताराम जाइ छथिन ओइ परमे केना फेर ओ कहार केना लऽ जाइ छै प्राचीन जे छलइए सभ्यता कहार जे छै से दुल्हा दुल्हिनके अपन जे छै काँधपर लऽके एकटा से डोलीमे बैसाके लए जाइ छलै ई परम्पराके सेहो दर्शाबैत अछि आओर ओइ सब समयमे जे तत्कालीन जे होइ छलै जे आब तऽ नहि होइए बाँसके कमचाके बनय छलैए कङ्घी ओ अहाँ सबके सुनयमे लागत केना लेकिन ओ गुच्छा बनय छलैए आओर ओइसँ केश थकड़ल जाइ छलै तऽ बहुत तरहके एहन चीज छलै उसड़ छलै जे कि साबुनके बदलामे ओही लएके कपड़ा साफ कयल जाइ छलै तऽ ओकर ढेपा देल जाइ छलै बनायल जाइ छलै जे ई लऽ जाकऽ कने कपड़ा साफ करतइ तऽ अइ सब तरहक आओर जे छै से अरिपन पुरहर माटिक बरतन सबके तेहन सुन्दर ओकर चित्रकलासँ सजायल जाइ छलै जे देखयमे लगय छलै बहुत सुन्दर विदेशी सब आबि आबिके अइ चीजके पहचानलनि आओर ओइसँ ओ सब ततेक आदरके सङ्ग ओ लए गेला जे कि ओ देश विदेशमे ओकर नाम भेलय आओर अइ ठामक जे छै से एक एकटा चीज माटिके बरतन सब जे एक से एक बनल यऽ एतऽ आओर ओ पेन्टिंगके काज जे होइत रहल हइ जे कि ओ देश विदेशमे चाहय कपड़ा परमे होइ चाहय पर्दापर होइ चाहय बहुत तरहके छै जे लकड़ी परमे सेहो बनय छै आब तऽ आइ काल्हिमे एहन एहन पेन्टिंग भेलय रेलवेमे रेलमे जाउ तऽ रेल जे छै ओकरा सजा देल जाइ छै अइ ठामक कलासँ मिथिलाञ्चलक जे कला छै तऽ अइ दुआरे बहुत तरहके एहन छै पीढ़ी दर पीढ़ी ओकरा अपनाके से ओ चलैत रहलथि हइ आओर एकर देश विदेशमे नाम होइत गेलइए आओर ओ चाहय माटिके होइ चाहय सिक्कीके बनय चाहय बाँसके बनय बेँतके बनय लेकिन ओ रङ्ग बिरङ्गके रूप लऽके आओर ओ प्रख्यात भऽ रहल अछि आओर ई पीढ़ी दर पीढ़ी जीविकाके रूपमे सेहो चलय छै आओर ओ पुरस्कार सेहो राष्ट्रपति पुरस्कार तक एक सामान्य आदमी अइके माध्यमसँ पाबि लै छथि तऽ यएह सब हमर चित्रकला आओर संस्कृतिके ई रहल हइ